नमस्ते भैया हमको भैया कहीं घूमने जाना है लखनऊ में अरे जैसे चंडिका देवी है चार बाग है और चिड़ियाघर है यहाँ बहुत सारी जगह घूमने जाना है आप टाइम टाइमो देख लेओ और अहु देख लेओ मतलब कितना पैसा वैसा कहाँ का कितना किराया है कितना चलो फिर यही हाँ चंडिका देवी ले चलो जल्दी निकलना भीड़ ऊड़ ज़्यादा ना हो पावै जल्दी निकल आई

ठीक ठीक हाँ हाँ ठीक आप जितने बजे बताओ उतने बजे निकल लेंगे दस बजे तो दस बजे तक निकल लेओ पाँच लोग हैं

ठीक है तो पाँच पाँच लोग चलेंगे तो ठीक ठाक भैया वो किराया विराया लगाए लिहो

हाँ बता रहे थे फिर हाँ ठीक ठीक तो हम दस बजे आ जाएँगे फिर ठीक नमस्ते